हिकु दफ़ो मूं पंहिंजे कॉलेज टाइम में हिकिड़ो चित्र ठाहियो हुओ चित्र मूं ठाहियो त छटीअ में उहो फ़ोल्डिंग वारी हिकिड़ी कारी छटी जेकी आहे जंहिंखे जंहिंजो स्टिल लाइफ़ थींदो आहे ठीकु है पहिरीं त मूंखे कुझु समुझ में न पियो अचे बार बार मां हुनखे ॾिसां पेई पर तॾहिं बि मूंखे लॻे पियो कि जीअं कि हू कुझु चित्र चवणु थो चाहे कॾहिं कॾहिं असां ॾिसंदा बि आहियूं त लॻंदो आहे कि कहिड़े कहिड़े चित्र कुझु चवणु थो चाहे लेकिनि असांखे उहा ॻाल्हि समुझ में कोन ईंदी आहे लेकिनि पहिरें लॻो मूंखे हीअं बार बार ॾिसण खां पोइ ॾिसण खां पोइ हरी घरी पेई मां ॾिसां हुनखे पोइ हुन ई छटीअ जे स्टिल हुन में फ़ोटो में मूंखे हिकु घोड़े जो मुंहुं ॾिसण आहियो ॾिसण पियो अचे हिकिड़े घोड़े जो मुंहुं ॾिसण पियो अचे ऐं घोड़ो जेको शक्तिअ जो ऐं हिम्मत जो प्रतीक थींदो आहे त मूंखे हुन चित्र में मतलबु महिसूसु थियो हिनजो गहरो महत्व महिसूसु थियो शक्तिअ जो ऐंड हिम्मत जो उहो मूंखे हिन में महिसूसु थियो